میں اِس بات کا پوری طرح خیال رکھوں گا کہ نوزائدہ بچوں کو صاف سُتھرے ماحول میں رکھنا چاہیے اور اِن کے اُوپر کوئی دشواری نہ ہو میں یہ نوزائدہ بچوں کا خیال اِن چیزوں کے ذریعے رکھنا چاہوں گا جیسے کہ صاف سُتھرے کپڑے صاف سُتھری جگہ صاف سُتھرا ماحول اور ایسی جگہ جہاں پر مکھی یا مچھر نہ آتے ہوں اِس بات کا پورا خیال رکھوں گا اور جو ہے اِن بچوں کو کسی کی بیماری نہ لگنا چاہیے جیسے کہ کوئی بیمار شخص آئے اور اُس کے جراثیم اِس نونہندہ بچے کو لگے جس سے یہ بیمار ہو سکتا ہے میں اِس ایسے شخص کو بالکل آنے سے منع کردوں گا بالکل ہی منع کر دوں گا کہ وہ نہ آئے اِنہوں نے بچوں کے پاس اور میں اِس بات کا پورا خیال رکھوں گا کہ وہ بچے کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جو کہ باہر سے ابھی آیا ہو جیسے کہ وہ باہر سے ابھی آیا اور مُنہ ہاتھ نہ دھویا ہو یا پھر اپنے طور پر صاف سُتھرا نہ ہو جو کہ اُس کے کپڑے میلے ہوں اور حالانکہ وہ صحت مند ہو پر وہ نونہندہ بچوں کو نہیں لے سکتا کیوں کہ باہر کا بھی جراثیم لے کر آ سکتا ہے اپنے کپڑوں پر یا ہاتھوں پر جو کہ اُسے پہلے صاف کرنا چاہیے اُس کے بعد بچوں کے پاس آنا چاہیے اور میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ نونہندہ بچوں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہیں جو کہ اُس کا خیال بہت اچھی طریقے سے رکھتے ہیں اُس کا پورا پورا خیال اُس کی ماں ہی رکھ سکتی ہے اچھا کیوں کہ اُسے پتا ہوتا ہے کہ نونہندہ بچوں کو کب کس ٹائم پر اُس کو اچھا کھانا دینا چاہیے اور اچھے سے اُس کے کا خیال رکھنا چاہیے اچھا سے اُس کا کھانا پینا اور اُس کا سونے جاگنے کا وقت ایک اُس کا مقرر ہوتا ہے جو کہ ایک اُس ماں کو ہی پتا ہوتا ہے اِس لحاظ سے میں نونہندہ بچوں کا خیال رکھنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا